میں کئی طرح کے اخبار پڑھتا ہوں ہر اخبار میں خبر تو ایک جیسی ہی ہوتی ہے لیکن اُس کے مضامین اور اداریے الگ الگ ہوتے ہیں ہر اخبار کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے کچھ اخبار کی خبریں نئی اور چونکا دینے والی ہوتی ہیں جبکہ کچھ اخبار اپنے مضامین کے انتخاب اور ادارے کے لئے جانے جاتے ہیں بعض اخبار اپنے تیکھے مراسلوں اور تفتیشی خبروں کے لئے پہچانے جاتے ہیں بعض اخبار اپنی دلچسپ سُرخیوں اور زبان و بیان کے لئے شناخت کئے جاتے ہیں ہندوستان میں کم و بیش پانچ سے سات ہزار تک اُردو اخبارات چھپتے ہیں جن میں سب سے کثیر تعداد میں چھپنے والا اخبار کا نام انقلاب ہے اور دوسرے نمبر پر راشٹریہ سہارا ہے جبکہ تیسرے نمبر پر کئی اخبار ہیں دہلی کے اخباروں کا مزاج اور آہنگ سب سے جُدا اور سب سے بہتر ہوتا ہے اور یہ پورے مُلک میں شوق سے پڑھا جاتا ہے